बरथ'मान उदालगुरियाव उदालगुरिया मोनसे जौगाहांनाय मोनसे जिल्ला आरो बे जौगाहांनाय जिल्लायाव माखासे ससियेल इनफरमेसन जायखौनाखि जोङो निउस मेडिया हुम दा बेफोर हिसाबै जोङो माखासे दमिनेन्ट एरिया बे दमिनेन्ट एरिया जाहैबाय फुवार बेवहाय लेक अफ गुड कानेक्टिभिटि बेवहाय मेन स्ट्रिम मेडियानि रला बिरात गाज्रि दा बैफोरखौ मोनसे देबलब खालामनांगौनि नामाव दायो माखासे निउस मेडिया लकेल एजेन्सिफोर माखासे फरटेल निउस रिदारफोर बा निउस चेनेलफोर जोङो नुनो मोन्दों बेनि गेजेरजों जोङो माखासे इनफरमेसन माखासे जोङो मेडिया रल माखासे गभार्नमेन्टनि एजेन्सिफोरनि एगेन्सआवबो माट माथि खालामनाय मालाबा गुड मोनसे कमिनिकेसन एडभारटाइसमेन्ट आरो बिदिनो माखासे एनफरमेनस बेफोर गासैखौबो दोनैनि लकेलाव दोनैहाय गावनि मादार टांगनि गेजेरजों जोङो बे माखासे मेडिया रलखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बिनि गेजेरजों ससाइटिआ गोबां बिनिफिट जादों नाम्बार अवान जोङो जे बुस्थुखौ आसामिसाव बा गुबुन भाषायाव जों खोनासङोमोन दोनै बैफोरखौ गुबुन गुबुन जोंनि गामियारिआव थानाय फ्राय जोंनि सुबुंफोरा बेखौ बुजिनो हाया मोनथिनो हाया बिनि थाखै मा मोनसे रायजोफोरा गावनि मादार लेंगुवेसनि आन्दाराव बा गावनि मादार टांनि गेजेरजों बुजिनो हादों आरो गावसिनि गोनांफोरखौ बुजिनो हादों स्यार खालामनो हादों आरो माखासे स्टेपसफोरखौ बिनि गेजेरजों दिखांनानै रेस भइस रेस खालामनो हादों एगेन्स्ट दि गभार्नमेन्ट इन दा इन फेभार अफ सामथाइम गभार्नमेन्ट बिखौ जोङो नुनो मोन्दों दा बेनो जाहैबाय फ्रेजेन्ट उदालगुरिनि मेडियाफोरनि रल आरो बिसि बागै बेयावहाय जोंनि बथ एसामिस एन्ड बर' बे मोननै लेंगुवेसनि मेडिया बा लेंगुवेसखौ जों मोननो हादों बेयाव बिसिबागे लकेल पर्टेल पर्टेल निउस चेनेलफोर फेसबुक इउथुबाव सियार जायो बा नायो बेखौ बेखौ जों नुनो मोन्दों